जी हैलो जी बोलिए

हाँ और हाँ कैसा गाना चाहिए आपको सर भोजपुरी चाहिए या हिन्दी चाहिए या क्या कैसा क्या चाहिए बोलिए कौनसा भोजपुरी हिन्दी भी हैं मतलब हिन्दी में भी तो है हिंदुस्तान में हैं तो हिन्दी भाषा हिन्दी भी तो है हिन्दी गाना भी बता सकते हैं सॉरी कई हिन्दी भोजपुरी गाना भी बता सकते हैं जैसे मैं कै सर किस टाइप का गाना चाहिए आपको औ धर्म धार्मिक हो और ऐसे नहीं जो भोजपुरी में जो गाना होता है रोफ जैसे मैं पटियाला अश्लील क्यों नहीं मतलब आपको अश्लील गाना अच्छा नहीं लगता है क्या ओ हो तो ऐसे तो देख रहे कितने बड़े बड़े जो सिन्गर लोग हैं वह तो देख रहे हैं जैसे में गाना निकाल रहे हैं धोड़ी कटना है और क्या है कितना गाना है चाहे जैसे हिन्दी में चीनी चटाई दियो रे भी और ऐका नहीं इतना ई सब गाना जो निकाल रहे हैं रातोंरात यह लोग स्टार बन जा रहे हैं सौ आप बोल रहे हैं कि जो यह गाना समाज में बुरा असर पड़ रहा है

तो हाँ तो सर देखिए सबसे बड़ी बात है जो अपना अपना सोच होना चाहिए इंसा इंसान को ठीक है कोई गाना कोई गंदा नहीं होता है सोच होना चाहिए ठीक है गाना कोई गंदा नहीं होता है और सो अभी इंसान का सोच होता है समझें ना गाना देख रहे हैं जैसे मैं आपको जैसे मैं छकाड़ी लाल यादव जो गाना गा रहे हैं पवन सिंह जी जो गाना गा रहे हैं यह सब जो गा रहे हैं तो क्या गंदा गाना गा रहे है गंदा गाना लग रहा है वोट वह गाना कितना हिट हो जा रहा है आपको पता है आपको रातों रात स्टार बन जाना है तो आपको क्या अभी नहीं बनना है स्टार आपको धार्मिक धार्मिक गाना ही चाहिए क्या औ अच्छा सब ठीक तो ठीक है कुछ भोजपुरी में भी हम मतलब अश्लील गाना नहीं देंगे भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गाना आता है ठीक है तो अच्छा अच्छा ठीक है एक मिनिट एक मिनट तो सुनिए ना भोजपुरी भी हम कुछ दे देते हैं आपको जो अच्छा अश्लील ना हो अच्छा सा जो कि आप कर सकते हैं हों मतलब ठीक है और हिन्दी भी कुछ कर रहे हैं प्रोवाइड ठीक है सर ठीक है ठीक है हम देख देते हैं सर देते हैं ठीक है आइए फ़िर देते हैं ठीक